हमरा इलाकामे तऽ अन्धविश्वास तऽ बहुत छै लेकिन छै जे उहो भी झाड़ फूक भी कराना जरुरी छै आओर लेकिन फिरभी डाक्टरके पास हॉस्पिटल जाना बहुत जरुरी छै हॉस्पिटल जब तक नहि जेतय तऽ अन्धविश्वासके बात किुछ भी होइ सकय छै झाड़ फूकमे अगर नहि ठीक भेलय तब कि होतय वएह आशा पर रही जेतय अगर ओइसँ नहि ठीक होलय तब कि होतय तब अइके लिए से हॉस्पिटल जाना बहुत जरुरी छै जहाँ झाड़ फूक भी छै ठीक सही लेकिन फिर भी हॉस्पिटल जाना बहुत जरुरी छै हॉस्पिटल जाना छै जे सुइ जरुर जैसे कि कुत्ता काटलकय साँप काटलकय अइसबमे जे बहुत लोग छै एहन जहाँ झाड़ फूक चलहो वहाँ बाबा छै झारि देथिन ठीक होइ जेतय तकरबाद डॉक्टरसँ कोइ जरूरत नहि छै वएए झाड़े फूकमे ठीक होइ जेतय तऽ झाड़ फूक भी कराना छै आओर फिर भी डॉक्टरके भी पास जाना छै जरुरी जे कि अन्धविश्वासमे कतनाके छै जे झाड़ फूक करलाके बाद भी डॉक्टरसँ नहि देखबय छै तऽ उ आदमीके परेशानी बढ़ि जाइ छै तऽ ओइ आदमीके मृत्यु भी होइ सकय छै आओर हॉस्पिटल गेलाके बाद झाड़ो फूक करायके हॉस्पिटल चलि गेलय तऽ ओकर सब सूइ पड़ि गेलै दवा पड़लय उ सुरक्षित सही होइ गेलै